आं दाख्लैसो फ्लास्तिक कन्थेनार बायदोंमोन अनलाइन स्टार आव अफार सोलिगासिनो दंमोन एसे मानि सायसा मेडियाम सायसनि ओंखायनो मोजां मोजां मोनदों आं